جی السلام علیکم جی سر خیریت سے ہیں جی آپ کے کتب خانے سے کوئی کتاب لینی تھی ہمیں جی مشکوۃ شریف آتی ہے اس کی شرح ایک وہ آتی ہے سراج المشکوۃ جی مل جائے گی تو کتنے کی قیمت میں مل جائے گی اچھا اور کچھ مناسب ہو سکے تو مناسب کر لینا ہوں ہوں ہوں اچھا اچھا اور ناول وغیرہ کی اور کتاب بھی مل مل سکتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے اچھا جی اچھ او چلو خیال میں اور کتابوں کی ضرورت ہے درسیات کی اور مطالعہ وغیرہ کی اور مجھے کچھ شروحات بھی خریدنی ہیں اور مل سکتی ہے نا آپ کی آپ کے پاس اچھا اچھا ہاں خیر میں مطالعے کی کتاب بھی خریدنی ہے اور درسیاب کی بھی کتاب خریدنی ہے تو میں آپ کے دکان ہی پہ آ جاوّں گا جی اچھا جی تو یہ آپ کا کتب خانہ کہاں پر ہے یہ آپ کا کتب خانہ کہاں پر ہے جی جی جی اچھا جی چلو اور بھی کتابیں ر رکھتی ہیں آپ ہندی وغیرہ کی کچھ اور کتابیں اچھا ویسے آپ کے اور اور جو مطلب اور ہندی انگلش وغیرہ کی کتابیں یہ بھی رکھنی چاہیے آپ کو ناولز وغیرہ جی جی جی جی تو پھر میں انشآء اللہ آپ کے پاس آؤں گا اور ساری کتاب ساری بات وہیں کرلیں گے کہ مجھے کون کون سی کتاب لینی ہے کون کون سی شروحات خریدنی ہے جی جی اوکے سر